میرے علاقے میں نیٹ ورک کا بہت ایشو ہے میرے موبائل میں نیٹ ورک نہیں رہتا ہے کمپنی کا کام آ جاتا ہے میرا لیپ ٹاپ میں صحیح نیٹ نہیں چلتا ہے اور کبھی کمپنی سے کال آ جاتے یا جاتا ہے تو بات کرنے کے لیے بہت باہر جانا پڑ جاتا ہے کبھی کچھ خرابی ہو جاتی ہے لیپ ٹاپ میں یا اے سی میں تو بہت دور لے کے جانا پڑتا ہے صحیح کرانے کے لیے شہر کی طرف جانا پڑتا ہے اس کے لیے یہ سب پریشانی ٹیکنالوجی کی میرے علاقوں میں بہت ہے اس کے لیے میں بہت پریشان ہوں اس نیٹ ورک سے اور بھی بہت سے لوگ میرے علاقے میں سب پریشان ہیں نیٹ ورک کے وجہ سے